ہیلو جی آپ ٹیکسی والے بات کر رہے ہیں کیا جی ہمیں کل شام ساڑھے چھ بجے ریلوے اسٹیشن پہ جانا ہے جی ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کا ڈرائیور کل ہمارے گھر پہ یعنی کہ مہپت مئو میں آپ کا ڈرائیور کب تک پہنچے گا تاکہ ہم اس حساب سے اپنی تیاری کر سکیں اور اپنے اسٹیشن پر آسانی سے جا سکیں